انسان کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسی کے بنا پر وہ خاص قابلیتیں اور مہارتیں حاصل کرتا ہے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ انسان علم حاصل کرے اور اچھا علم حاصل کرے اچھا علم حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا مدرسہ بھی ہو اچھا اساتذہ بھی ہو اچھا ٹیچر ہو اچھی یونیورسٹی ہو اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے مہارتیں حاصل کر لیتا ہے کوئی بے شک یہ سب اس کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اچھی انسان بننے کے لیے اچھی انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کی قابلیتیں آپ کی مہارتیں سب رکھی رہ جاتی ہیں اگر آپ اچھے انسان نہیں ہو اچھا انسان تبھی بن سکتا ہے جب اس کے اندر اچھی انسانیت ہو انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے اور انسانیت ہی آپ کو اچھا قابل بناتی ہے اور یہ مہارت حاصل کرتی ہیں اور ہم نے جو مہارتیں حاصل کری ہیں وہ ودرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں ملی ہیں اور آپ نے ان کو اس طرح سیکھا کہ ہم مدرسہ جایا کرتے تھے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہاں پر کلاسیز لگتی تھی اور کیا کہتے ہیں مدرسے کے اندر اگزامس وغیرہ ہوتے تھے مدرسے کے اندر تعلیم کا نظام بہت اچھا رہتا تھا کیا کہتے ہیں وہاں ماحول اور وہاں کا انوائرمنٹ وہاں کی کلچر اتنا اچھا رہتا تھا تاکہ ہمارے دل پر اتنا افیکٹ پڑا تاکہ ہم اس کے اندر ہم نے اس میں گھس کر مہارتیں بھی حاصل کری اور ان سے بہت سیکھا بھی